गोदान सारिजेननाय गथ' गोरलैनि थाखाय सेथि बोसोराव फालिनाय नेमखान्थिफोरा जाहैबा जेरै गथ'नि मुं दोननाय आरो गथ'नि मुंआव दै सारनाय ओंखाम जाहोनाय